हॅलो आं कोण उलयता हय कितें जाय आसलें तुमकां हय दोनी आहात मोटे बारीक दोनीय मेळटात धाकटे वीस रुपया व्हडले तीस रुपया ना सोलूंक नासलें तें तुका घरा व्हरून सोलचें पडटले आनी भाजी आहा हे खोबरे तेल आहा भाजयो सगळ्यो तरेच्यो आहा गांवठी भाजी आहा टमाटां बटाटा आनी खोबरेल हा गांवठी तांतयां हां खोबरें खोबरे तेल दोनशी रुपया दोन लिटर आं बरें गांवठी तातयां फेणी हा तातयां एकशे वीस डजन

हय आमटान तीं दोनशी रुपया किलो आं आनी फेणी आहा

आं ती पांच किलाची पिशवी येता भितर एक हजार पडटा ताका म्हारगाय वाडल्या न्हू

आमाटान तूं नाका म्हटली न्हू आनी भाजी आ गांवटी कांदे टमाट बीन हय तांबडी भाजी आहा आं वीस रुपयाची धा व्हडली चुडी हा

सारन आहा म्हाजे कडेन ना मात म्हाका फ्रेंड करता तुका जाय जाल्यार नंबर हें करता हांव वॉट्सॅप दिता हांव तो साठ रुपया कितें सारन दिता

आं बरें दवर

हय बरें आं सामान बाय काडून थेयतां हांव तुमचें पूण तुमी केन्नाचें येतलें आं साडे अकरांक आं बरें आनी आनी किदें जाय आसलें आं बरें आं बील तुका हांव वॉट्सॅप करता मागीर